हॅलो फूड कॉनरलाला लागला न्हू फोन आं ओके आं आमकां म्हाका न्हू ऑर्डर दिवपाची आसली फाल्यां आमच्या कॉलेजीन न्हू सेमिनार हा सो म्हाका खाणाची अशीं लायक हें फ्रुटी सेन्वेज आनी पेटिसाची ऑडर दिवूंक जाय आं सो पन्नास पन्नास म्हाका जाये पन्नास पन्नास पन्नास पन्नास पन्नास जाय म्हाका कशें पडटलें फ्रुटी कशीं पडटलीं आनी आनी आनी सेन्वेज आनी हे पेटीसांक आं ओके ओके सो म्हाका पन्नास पन्नासाची इच जाय कोणटीटी आनी फाल्या म्हाका अकरां म्हळ्यार तुमी डिलिवरी दितलीं न्हू हांगा एम इ एस कॉवेजीन आंएम इ एस कॉलेजीन हय होय एम इ एस कॉलेजीन अकरा म्हल्यार मात्शें अकराच्या बेगिनूच पावपाक मात्शें ट्राय करा आं ओके ओके सो तुमी हय त्या मात्श्या अकरांक धाड आनी पेमेंटाचे कशें करें आतां तुमकां एडवांस धाडू हांव हय ओके हांव तुमकां हाफ अमावूंट हाफ अमावूंट तुमकां एडवान्स धाडटा आं उरलेलो मागीर फाल्या डिलिवरी उपरांत दितां सो ह्या होत नंबर हां न्हू तुमचो व्होटसे हेचो जीपेचो ओके ओके ह्यात नंबरार हांव धाडटा पळय तुमकां हें आनी उरलेलो मागीर फाल्यां कॅश दिल्यार जाता आं ओके हां ओके ओके आनी आनी कितें आसा तुमी ऑर्डरी आनी कसल्यो ऑर्डरी घेतात जेवणाच्यो बीन ऑर्डरी घेतात आतां सपोज लेट जालो जाल्यार मागीर दोंपारचें जेवणाचें बीन ऑर्डरी घेतली तुमी आं मागीर तसो हो पया तसो म्हाका आयजच्या सेमिनाराचो अकरांचे सेन्कसां नाल्यार मागीर हें जालें टायम सपोज जालो लेट जालो जाल्यार मागीर तें जेवणाकूय हें करूचें पडटलें न्हू तूं मागीर अशें किरें ना हय तें ना हांव आतां पयली आमच्या हय ओके तें हांव मात्शें आमच्या हेंच्या कडेन मिटींग करून उलयता आं तेंच्या कडेन आनी कशें कितें तें जातलें तें पळोवन तुका हांव जेवणाचें सांगता जेवणाचें जालें जाल्यार आं ना ना ना ना नॉनवेज नॉनवेज नॉनवेज नॉनवेज तें कशें कितें तें हें करून तुमकां सांगतां आं नॉनवेज पन्नास प्लेटी लागतल्यो म्हणल्यार एकूच कितें तरी असो बिर्यानी तशीं दवरलीं जाल्यार जाता एकूत आयटर्म सगळें अशें आयटर्म न्हू बिर्यानी असीं एकूत हय हय आनी बोटल्स बोटल् दिल्यार जाता उदकाच्यो ओके पन्नास हय पन्नास कॉन्टिटी तेजे तें हें को को पयलीं हें अकरांचे हें जावनी मागीर हें हय हें मात्शें अकराचे म्हल्यार अकरांकूत रावनाका पावणें अकरा परेन आं ओके ओके हें मागीर तुका हांव कन्फर्म विचारून उलयतां आनी तुका फोन करून सांगता कशें किरें तें आनी तुका आतां आत्तां एडवांस धाडटा आतात धाडटा ओके बरें